हम ग्रामीण बैंक में भी जाते हैं फरम भरा आते हैं भरवाते हैं या भरते हैं तो पैसा निकासी होता है बहुत तरह के नियम लगाते हैं ये सेन्ट्रल बैंक में जाते हैं तो ओ ही नियम रहता है जो फरम भर करके पैसा निकालना होता है या पैसा डालने का बारी होता है तो उसमें भी फरम भरते हैं जितना ही सौ का नोट होता है या पाँच सौ का नोट होता है गिन करके लिखना होता है तब उसको पुल करके हिसाब करके तब बैंक में देना पड़ता है या निकासी के समय होता है तो उसमें भी निकासी करने के समय में